हलो गुड मोर्निंग जी बताइए क्या हुआ हाँ हाँ हाँ हाँ

अच्छा आप बता पाएँगी आपने क्या खाया था रात में अच्छा अच्छा अच्छा तो यह घर पर थी पार्टी या किसी होटल वगैरह में की थी आपने पर हो सकता है शायद वह जो भी खाया आपने वह खाना होटल से मंगवाया हो क्योंकि होटल्स में ना आज कल हाँ हाँ होटल्स में आज कल ना ज थोड़ा क्वालिटी फ़ूड नहीं देते हैं वे लोग हो सकता है उसकी वजह से आपको फ़ूड पोइजनींग हो गई हो अच्छा आपको खाने के बाद में नींद आई आपको अच्छे से अच्छा नींद नहीं आई ठीक है तो आप एक काम कीजिए आप या तो क्लिनिक आ जाइए तब मैं आपको जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है वह दे देता हूँ और उसके बाद में जो भी नेसेसरी दवाईयाँ रहती हैं वो मै लिख दूँगा तो आपको जो है मेडिकल इस्टोर से खरीद लीजिएगा

अच्छा अच्छा ठीक ए मैं आपको घर पर आकर चेक कर लूँगा है ना तो आप मुझे अपना एक घर का एड्रेस जो है वह मुझे व्हाट्सऐप कर दीजिएगा इसी नम्बर पर ओके ओके ओके